हमरा आओरके तिला सन्क्रान्ति होइ छै तिला सन्क्रान्तिमे पूजा पाठ होइ छै ताहिमे सुबह उठिके नहाइ छिए नहेलाके बाद मम्मीसभ चावल छै ने फुलैलए दै छै चावल तिल फुलाके तकर बाद सभके बाँटलक बच्चा उच्चाके सभ तिल फेर खेलक तऽ पुण्य भेल सभके देलक तऽ आशीर्वाद देलक मम्मीसभ सभके तिल बाँटिके तकर बाद चूड़ा लाइ मुरही तिलके लड्डू खेलहुँ तकर बाद जाकऽ घुमलहुँ फिरलहुँ मन्दिरसब भोरे भोरे उठिके तकर बाद फेर दीपावलीमे सभ छठिमे दीपावलीमे पूजा लक्ष्मी पूजा केलहुँ तकर बाद जे जेना होइ छै पूड़ी तूड़ी होइ छै तऽ ओ होइ छै फेर छठिमे जाकऽ सामान तामान किनलहुँ सेब अनार केला तेल जे चढ़ै छै छठि मइआ छठि वाहिनीके तकर बाद पूजा पाठ करैलए घाट घाटपर गेलाके बाद दीप तीप जेना होइ छै धिआपुताके बम फटक्कासब किनलहुँ फोड़लहुँ तकर बाद